आबाद मावनाय आबाद मावनाया गोबां रोखोमनि आबाद मावो जों बोथोरखौ लानानै जेनेबा दैज्लां बोथोराव जों माइ गायनाय माइखौ जों बयबो न'खरावहाय जों माइखौ जों गायो बोथोरनि गायनाय होननानै जों बयबो गायो आरो जों माइखौ गायनानै जों दुइ माससो जों दैज्लाङाव खाथिनानै जों बोसोरसेनि जानायखौ बोखांनानै लानो हायो आरो बिनिखायनो जोङो आबाद बे माइ गायनाय आबादखौ मावो आरो बे माइ गायनाय आबाद आबादखौ जों बयबो मावोबालाय बिनि गेजेराव माब्लाबा समाव बोथोरखौ लानानै दै अखा खम जायोब्ला जों मा बेबस्था लानो हायो जों जेनेबा पाम्पफोर बहायनानै दैखौ सारनानै होनांगौ जायो बा जों दै खमनि थाखाय माइफ्रा बेबायदि बेमार हमनानै गाज्रि जालाङोब्ला जों बेबायदि मुलि बाहायनांगौ जायो मुलि बाहायनानै जों मोजाङाव लाखिनांगौ जाहैयो अब्लासो जों आबादखौ बोखांनो हायो नङाब्ला जों आबादखौ बोखांनो हाया बिनिखायनो जों मुलि बाहायनानै जायो आरो बोथोरखौ लानानै समाव अखाया बाराद्राय जायोब्ला दैया बाराद्राय जायोब्ला अब्लाबो जोंनि आबादा गाज्रि जालांगोन बिनिखायनो बियावबो जों बे दै अखाफोरखौ एसे जोथोन लानांगौ जायो नङाब्ला जों आबादखौ बोखांनो हाया बेबायदिनो गोबां जोथोन लानायनि गेजेरजों आबादखौ मावनाय जायो आरो आबादखौ बोखांनो थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालाम नांगौ जायो बेबायदिनो हाल एवनांगौ जायो गायनांगौ जायो दंग' दंग' जावनानै दै लायनांगौ जायो बेबायदिनो गोबां खाथिनानै जों आबादखौ मावनाय मावनांगौ जायो आरो आबादखौ मावखाङोब्ला जों बेबायदिनो गोबां रिक्स लानांगौ जायो आरो